मछलियाँ पकड़ने के लिए पहले सब लोग बैठते थे कटिया लगाकर बाँस की डन्डी में धागा बाँधकर उसमें काँटा लगाकर उसमें केँचुआ फँसाकर बहुत दूर से केँचुए लाते थे उसमें फँसाकर मछलियाँ पकड़ते थे अब इतनी तरक्की हो गई पहले उसके बाद में जाल सब लोग डालने लगे मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाते थे जाल में फँसती थीं मछलियाँ मछलियाँ पालने के लिए बारिश जब ज़्यादा होती थी बाढ़ आ जाती थी उसमें मछलियाँ बहुत तैरती थीं बहुत अच्छा लगता था हमलोगों को हमारे यहाँ जब तालाब भर जाता था झुण्ड की झुण्ड मछलियाँ निकलती थीं बहुत अच्छा लगता था हमलोगों को और काफ़ी तरह की मछलियाँ तालाब में हमारे यहाँ पाली जाती थीं तालाब हमारे आसपास में होते थे उसमें मछलियाँ पाड़ी पाली जाती थीं छोटे बच्चे डाले जाते थे वह उसमें चारा भी डाला जाता था कुछ मछलियाँ घास खाती थीं कुछ गन्दगी खाती थीं हर तरह की मछलियाँ वहाँ होती थीं जैसे है वह घास खाती थी और और भी मछलियाँ हैं तो गन्दगी कुछ खाती थी इसीलिए सब अलग अलग मछलियाँ होती थीं सबके लिए चारा भी पड़ता था दाना वग़ैरह भी डाला जाता था बड़ी होती कुछ लोग तो मछलियों से अपनी जीविका चलाते थे बच्चा डाला बड़े हुए उसको बेचा तो उससे अपनी जीविका चलाते थे और मछलियों से बहुत फ़ायदा भी होता है तो कुछ मछलियाँ ज़्यादा जल्दी बढ़ती थीं कुछ देर में बढ़ती थीं कुछ मछली बहुत लोग पालते थे कई तरह की कभी बीमारी भी आ जाती उसमें काई लग जाती मछलियाँ मछलियाँ मरने लगती हैं उसकी रोकथाम के लिए कई तरह के तरकीबें माने आदमी करते थे कभी केला डालते थे उससे काई हट जाती थी तब मछलियाँ बच जाती थीं नहीं तो कई लोग तो बारिश में जैसे तालाब भर गया दूसरे तालाब से मिल गया मछलियाँ बह अलग चली गईं तो गाँव के लोग सब लोग बारिश के समय पकड़ते थे मछलियाँ बहुत पकड़ कर लाते थे और जब मछलियाँ वहाँ पर हमलोगों के यहाँ सब लोग लेकर आते थे उन्हें काफ़ी देर तक बाकी भाकुर है घासटाप है और भी कई तरह की हैं कट्टन्ना है गरई है भाकुर है पढेना है यह सब कई तरह की होती हैं मछलियाँ तब लोगों के यहाँ पाली जाती थीं तालाब में हमलोग देखते थे छोटे थे वहाँ जाया करते थे और पकड़ने इसके पहले तो एक भी सुविधा नहीं थी वही कटिया लगाकर सब लोग बैठते थे उसी से उसमें फँस जाती थी अब तो उतना नहीं है अब तो सब लोग पालते हैं जाल से पकड़ते हैं और कई भी तरकीबें है उससे भी पकड़ते हैं मछलियाँ और काफ़ी उससे काफ़ी फ़ायदा होता है मछलियाँ पालने से सरकार सुविधा भी देती है मछली पालने पकड़ने के लिए तो वहाँ पर मछलियों के विषय में काफ़ी कुछ जानकारी हमलोगों को रही है हमलोगों के यहाँ रहता था तो मछलियाँ हम हमलोगों के यहाँ बाढ़ जब आती थी तभी बह जाती थी तो सभी लोग लाते थे बहुत निकल जाती थी काफ़ी फिर मरने लगती थी मछलियाँ तो उसकी रोकथाम के लिए बहुत तरकीबें जैसे तरकीब डाली जाती थी या कुछ होता था तभी दस पाँच मछली और इसे सब लोगों की बहुत लोगों की जीविका उससे भी चलती है इसी तरह मछलियों का और हमलोगों को बहुत अच्छा लगता था बारिश के समय जब झुण्ड के झुण्ड मछली निकलती थी तो हमलोगों को बहुत अच्छा लगता था हमलोग तालाब के किनारे जाते थे काफ़ी देर तक बैठकर देखा करते थे और वह मछली पकड़ने वाले आते भी थे तो हमलोग वहीं पर बैठकर देखा करते थे मछलियाँ बहुत अच्छा लगता